اردو زبان کا بوڈو اور بنگالی زبانوں سے تعلق مختلف پہلوؤں پر مبنی ہے اردو زبان ایک ہند آرائی زبان ہے جو بنیادی طور پر شمالی ہندوستان خاص طور پر دہلی اور اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے یہ زبان عربی فارسی اور ترکی کے الفاظ اور تاثرات سے مالا مال ہے اور اس کی تحریر عربی رسم الخط میں ہوتی ہے بنگالی زبان بھی ایک ہند آرائی زبان ہے لیکن یہ مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے بنگالی زبان کی تحریر بنگالی رسم الخط میں ہوتی ہے اور اس میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ شامل ہیں بوڈو زبان ایک تیبتیز برمی زبان ہے جو شمال مشرقی ہندوستان کے بوڈو علاقے اور اس اور آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی ہے اس کا تعلق ہند آرائی زبانوں سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اردو اور بنگالی زبانوں کے درمیان کچھ ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں برطانوی راج کے دوران اردو اور بنگالی دونوں زبانیں مختلف شعبوں میں استعمال ہوتی تھیں اور دونوں میں عربی فارسی اور سنسکرت کے اثرات موجود ہیں اس کے علاوہ اردو اور بنگالی ادب میں مشترکہ موضوعات اور خیالات بھی مل سکتے ہیں اردو اردو اور بوڈو کے درمیان کوئی خاص تاریخی یا ثقافتی تعلق نہیں ہے کیونکہ دونوں زبانیں مختلف لسانی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور مختلف جغرافیائی علاقوں میں بولی جاتی ہیں اردو اور بنگالی زبانوں میں کئی مشترکہ الفاظ اور اصطلاحات موجود ہیں خاص طور پر ان الفاظ میں جو فارسی عربی اور سنسکرت سے ماخوذ ہیں اردو اور بوڈو کے درمیان لغوی تعلق کم ہے کیونکہ بوڈو زبان مخلتف لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اردو کے اثرات بہت کم ہیں مجموعی طور پر اردو بنگالی اور بوڈو زبانوں کا تعلق لسانیاتی لسانیاتی ثقافتی اور تاریخی تناظر میں مختلف ہے اور ان میں سے ہر زبان کا اپنا الگ مقام اور اہمیت ہے